जेना पहिलेके बाबा दादा रहथिन तऽ ब्याह शादी केना होइ रहय सुरक्षासँ तऽ ओहि समयमे अच्छासँ होइ रहय शान्ति रूपसँ सभ होइ रहय ओहि दिनमे एखनिके दिनमे आर्केस्ट्रा भेलै जेना उपनयन भेलै इसभके लेल होइ हइ तऽ आर्केस्ट्रा लोक मङ्गबायल जाइ हइ तऽ ओहिमे किछु आर्केस्ट्रामे कोइ पी कऽ गेल जेना दुश्मनी भेल तऽ इसभके लेल लोक मारि फँसा दै हइ किछु बदमाशी करय लगै हइ तऽ ओहिके लेल कानून कार्यवाहीके लेल आगे जायके लेल जेतै तऽ पहिले थानामे जाइ छै तऽ आवेदन देतै तखने ने समाजके लेल किछु रोक लगायल जाइ छै तऽ आगे किछु शान्ति रूप म् मिलतै कानूनके लेल आगे बढ़तै तऽ बढ़िआँ शान्ति रूपसँ होइ हइ आ नहि जेतै आगू मूँहेँके तऽ विवाद बढ़बे करतै जानसँ फाजुल तऽ ओहिके लेल लोक बढ़िआँ रूपसँ लोक ब्याह शादीके लेल लोक चिक्कनसँ करबैके लेल पहिले थाना गेल आवेदन देलक तऽ अपना कानूनसँ अच्छासँ आदमीके बढ़िआँ करबयलक जे विहान कोइ चीजके उलझन नहि आयल कोइ मारि दङ्गा नहि भेल मतलब इज्जत प्रतिष्ठासँ सारा काम धन्धा लोकके अच्छा निभाए गेल ब्याहे भेल पूजा भेल मूड़न भेल इसभके देखय सुनयमे अच्छा भेल एखनिके युगमे लोक की नहि कहै हइ जे हमरा ब्याह शादीमे एतेक अछि जे खुशी मनायब सारा चीजके लेल लोक आर्केस्ट्रे भेलै जेना बाजे भेलै ईसभके लेल लोककेँ किछु दुष्टपनासँ दुश्मनीसँ इसभके लऽ कऽ लोक मारि फँसा दै हइ तऽ लोक पहिले तऽ थानामे कानून कार्यवाहीके लेल देने रहै हइ आवेदन देने रहै हइ तऽ वहाँसँ समाधान कऽ दै हइ कऽ तऽ लोककेँ कोइ चीजके खरोँच नहि आयल सभ अपन अपन हँसी खुशीसँ अपन देखलक सुनलक तऽ लोककेँ किछु अच्छा बुझायल नहि तऽ पहिलेके दिनमे इसभके लेल नहि रहय तऽ लोक शान्ति रूपसँ होइयो जाइ रहै कऽ एखनिके युगमे तऽ पहिले कहतै एइ ई चीज एतेक खर्चा केलकै हन एना केलकै हन चल एना कऽ दै हियै झगड़े आइ फँसा बेजती करा तऽ थानामे देने रहै हइ आवेदन तब ने कानूनसँ लोक समाधान कऽ देलक तऽ लोकके इज्जत प्रतिष्ठा लोकके नीक बुझायल अच्छा बुझायल